जय झूलेलाल मुंहिंजी स्कूल में कला खेत्र में हिकु टीचर हुई जेका ड्रॉइंग सेखारींदी हुई पहिरीं मुंहिंजी ड्रॉइंग एतिरी सुठी न हुई पहिरीं मां हिकिड़ी ड्रॉइंग ठाही जीअं त घर झाड़ सभु ठाहियो ऐं हुन जी अॻियां पुठियां माण्हू जेके रहनि पिया ऐं घर में जेके बर्तनु हुआ उहो बि ड्रॉइंग ठाही बट एॾी सुठी न ठही ऊं उन्हीअ टीचर मूंखे ड्रॉइंग सेखारी ऐं मां हुनमें जाम इम्प्रूवमेंट कई ड्रॉइंग में उनमें मां पख़ी ठाहिया कुतो ठाहियो गाईं ठाही ऐं डुखू बि ठाहियो हुयो उहा ड्रॉइंग जाम कुदरती पई लॻे ऐं जाम सुठी पई लॻे अ उन टीचर खे बि जाम वणी जेका मूंखे सेखारियईं ऐं सभु जेके मुंहिंजा फ्रेंड्स हुआ हुननि खे बि जाम वणी जेके मुंहिंजी माइटु हुआ हुननि खे बि जाम वणी त हुआ जेका ड्रॉइंग आहे उहो चिटा भेटी में लॻाइ वई ऐं मूंखे उन ड्रॉइंग जे लाइ इनाम मिली वियो मां सोचियो बि न हुयो छा मां एतिरी उन ड्रॉइंग खे इम्प्रूव करे सघंदमि ऐं उन चिटा भेटी में उन ड्रॉइंग खे लॻायो वेंदो ऐं मां हुनमें सेकिंड प्राइज़ छिकी मां चाहियां थी अहिड़ी कला खेत्र में ॿारनि खे टीचरुनि खे सभिनी खे सभिनी खे टीचरुनि खे ख़ासि करे ॿारनि खे ड्रॉइंग सेखारिणु खपे और ड्रॉइंग जी सुठी थियणु खपे उनजी ड्रॉइंग ऐं टीचर्स खे स्टूडेंट्स जे लाइ महिनतु करणु खपे ऐं सभिनीनि खे ड्रॉइंग कला खेत्र में रुची वठणु खपे अ टीचरूं बि इम्प्रूव कराइणु खपे स्टूडेंट्स खे